आओर से खेती पथारी करै छी रोटी रोजी करै छी खेत बच्चा सभ कमाइ छै वएह कहुना चलबै छिए

तऽ गाइ भैँस पोसलहुँ

बजार गेलहुँ हॉस्पिटल गेलहुँ अएलहुँ इएहसब कऽ कऽ कहुना गुजारा कएलहुँ गाइ भैँस पोसलहुँ तब कहुनाके अपन गुजर कएलहुँ इएहसब कऽ कऽ दुइगो बाल बच्चा छै तब